औ हेलौ औ

दा दामनाया दाखालै इसे नांबावगौमोन आरो बेखौ जि टिउनजों सुबाय बेखौ इसे कन्प्रमाइस खालामलोसै माने हमना ला रा रा रा रा रा रा दा दा दा दा दा बेखौबो संखौ सिफुंजों लांग्रोनोसै माने थु रु रु रु बेखौ सोसिगोन आरो बिथिंजायखौ बानायग्रोनोसै माने ओमफ्राय बेखौ फार्स्ट इन्टारलटआव होनोसै उनाव सेकेण्डआव जोङो इसे माबाखौ सोंलांनोसै माने ना ओमफ्राय सोनानै डेटखौ लाथ'वाखै डेटखौ लानाय जायाखै डेटखौ नै मिक्सिं माने बसथुवा इसे ओम माबाखौबो नायनांबायथ' फाइनान्स माबाखौबो ओमफ्राय आरो हिर'आ सोरखौ लागोन मागोन इसे मिउजिकआ कमप्लिट जाबाथाय बेखौ इसे बानायना लाग्रोनोसै आरोखि बेखौ सानबाय माने ओमफ्राय बाखि ओरैनो नों आरो माब्ला फ्रि जायो दा आंनिसिम माबोरै फैबावनांगोन नोङो ओ स्टुडिअ'आव ओह ओह बेखौ माबानोसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे इन्सट्रुमेन्स मोन्नैसो लाबोफा नोङो ओह नोंनोथ' माबा सिफुंआ थाखाबाय नङा होनबा सेरजाखौसो ओह भाय'लिनखौ लाबोफाबानो जाबाय जिहेथु सेरजाखौ भाय'लिन बादि दामजाखायो जिहेथु उल्था खालायबाथाय बेखौ मोन्नैखौ सोनो सानदों माने गोमोन सोबाथाय कमप्लिट जासिगोन आरो मोजाङै बेखिनिखौ आं सोग्रोनोसै सुथिङाथ' थांनांगोन थांखानांगोन हो हो बाखि बेयाव आरो इसे केमेरानिबो रायलायनाय दङ केमेरायाबो मानि फिक्स जायाखै नालाय केमेरायाबो इसे मोजां कुवालिटि सानदों सनिनि ओह मिर'र रेसखौ रायलायनाया दाखालै बाजेटआ पिक्स जायाखै माने दा बे बस्थुवा कमप्लिट जाबासो सुथिंखौ इसे बुंना होसिगोन दा दा सुथिंआ कमप्लिटलि माला जायो बेखौ खबर हरनोसै आं नोंनोबो मा मेसेज मोनसे हरनोसै जायखिजाया सबनिया आंनिसिम फै आरो स्टुडिअसिम हो दे थिग आसे बरिया